میرا جو کھیل تھا وہ کبڈی تھا کبڈی مجھے کھیلنا اچھا لگتا تھا اور میں اس لیے کھیلتی تھی کیونکہ میرا جو کزن تھا میں اس کا چڑھاتی تھی اور میں کبڈی میں سب سے زیادہ ہی جیتتی تھی اس لیے اس کو غصہ آتا اور جب غصہ آتا تو وہ دوڑتے ہوئے میرے ساتھ کھیلنے کے لیے آ جاتا کہ میں اس کو ہراؤں گا اور وہ کبھی ہرا نہیں پایا مجھے آج تک